جی آپ ڈاکٹر طالب بول رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں دراصل میرے کل رات سے پیٹ میں درد ہو رہا بہت تیز اور اس کی وجہ سے میں کل رات پوری سو نہیں پایا

جی اسٹریس بھی رہا ہے جی میں نے کل رات میں نے زیادہ ہیوی کھانا کھا لیا تھا اور اسپائسی تھا تھوڑا وہ جیسے چکن روسٹیڈ ہو گیا قورمہ ہو گیا اور تھوڑا سا میٹھا بھی کھا لیا تھا آئس کریم کھیر وغیرہ اس کی وجہ سے جی تو آج صبح سے بھی بہت تیز درد ہو ریا ہے ابھی بند بھی نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے سر میں درد بھی ہو رہا ہے تو کھانا جو تھا وہ مسالے دار بھی تھا جی جی

اور ڈاکٹر صاحب جو سر میں سر میں درد ہو ریا اس کے لیے ایک گولی لے سکتے ہیں سر میں درد کی جی میں لیٹ گیا تھا اور کل رات مجھے پوری نیند بھی نہیں آ پائی سو بھی نہیں پایا میں تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے کلینک پہ آ جاؤں آپ میرا چیک اپ کر لیجیے گا دیکھ لیجیے گا کیا ٹائم کیا ہے آپ کا میں گیارہ بجے آتا ہوں اور آپ سے دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد آپ ہمیں میڈیسن دے دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک